उत्तर प्रदेश में समाचार मीडिया स्वास्थ्य ऐं कल्याण जे संॿंध में ॾाढा सुठा कवरेज ॾींदा आहिनि उन्ही में गौरमेंट जी जेकी बि पॉलिसी हूंदियूं आहिनि उहे बि हलाईंदा आहिनि ऐं प्राइवेट में बि जेको बि हूंदो आहे उहे हलंदा ऐं उहे हर शइ जो उन्ही में हिकु प्रिंट करे ॾींदा आहिनि उन्ही में ॿुधाईंदा आहिनि की हीअ हीअ शइ तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदी हीअ हीअ शइ फ़ाइदो ॾींदी ऐं उन खां पोइ उन्ही में लिखंदा आहिनि की स्वास्थ्य में छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे मानसिक स्वास्थ्य रोॻियुनि लाइ बि उन्ही में कंदा आहिनि हर शइ जो उहो हिकदमि सुचारू रूप सां ॾींदा आहिनि ताकी उन्ही में कोई दिक़त न थिए ऐं उन में अगरि कोई कोई बि प्रॉब्लम थिए त उन्ही सां कॉन्टैक्ट नंबर बि ॾींदा आहिनि की हिन सां कॉन्टैक्ट करे वठो